क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गोबां जायगायारि दावबायनायनि खाबुफोरनि मुंआनो जाहैबाय इ रिक्सा विंगार त्रैन आरो बास बेबायदिजोंहाय जोङो हान्थिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिउआव गोहोम खोख्लैनाया जाहैबाय जोङो त्रैननि दारैहाय जोङो थाबैनो जे जायगायाव सहैनांगौ बेयाव सहैनो हायो आरो बेजों लोगोसे जों जेराव गोसो जों बेफोरावहाय विंगार रिक्सा बेफोरखौहाय लानानै जों सहैनो हायो जों अफिसफ्राव थांनांगौबा जोङो इ रिक्साजों थांनो हायो बेबायदि जोंनियाव गोबांफोर खाबु दं आरो जोंनि जिउआवहाय बेफोरो गोहोम खालामो